ہیلو جی کرن سنگھ جی کیا حال ہیں بڑھیا بڑھیا اور کیسا چل رہا ہے ہاں تو میرا جو کال کرنے کا ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے پچھلے سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ پورا لاس میں جا رہا ہے تو اسی وجہ سے اس سال اور پچھلے سال بھی ہم نے کافی جو ورکر ہے ان کو نکالنا پڑا مجبوراً ہمیں یہاں سے تو ابھی میں چاہتا ہوں جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو اس ہمارے کام میں ہمارے بزنس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے اور میں ذاتی طور پر بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح سے ہمارے جو بھی ہمارے کام کر رہے ہیں دل و جان سے یہاں پہ محنت کر رہے ہیں ان کو نکالنا نہ پڑے تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پوری طبع آزمائی کریں اور اپنے بزنس کو اوپر لے کر کے جائیں اپنے کاروبار کو دوبارہ سے وہی مقام پہ لے کے جائیں جہاں سے پہلے تھا تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں اوور ٹائم لگانا پڑے یا آنے والے دنوں میں جو ہمیں پروجیکٹس کی امید ہے کہ ہمیں مل سکتے ہیں تو ان کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ فوکس کریں اور سبھی لوگ اس کو اپنا اپنے خود کا کام سمجھ کے کریں تو اور جس سے ہمیں ہمارے کام میں ہمارے نام میں سبھی چیزوں میں اضافہ ہوگا تو اسی کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے میں یہ آپ کو ترجیح دے رہا ہوں اور میں میری اصلاح بھی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو ذاتی طور پر سمجھنا اور کرنا کوشش کوشش کیجیے اس چیز کے اوپر بہتر کوشش کیجیے جی